आंनि नायग्रा गेमआ काबादि बेनिफ्राइ बेयाव लोगोजों गेलेनाय जायो आरो ना ओमफ्राइ बेयाव जिनै जन लायो बिनिफ्राइ मिन्थ माबायाव स्नि जन लायो आरो जों बेखौ गेमनि माबायाव नायो आरो जोङो गेलेनानैबो मोजां मोनो औ जों बेखौ लोगोफोरजोंबो नायो आरो गेलेयोबो गेलेनानै जों जोबोद मोजां मोनो आरो बेफोरबायदिनो गोजान गोजानाव गेलेनो लांनाय जायो बेखौ जोङो फिल्ड फिल्डफोराव नायनाय जायो आरो स्टेडियामफोराव होनाय जायो काबादि गेमखौ आरो बेखौ डिस्ट्रिक बाइ डिस्ट्रिकबो होनाय जायो आरो नेशनेलफोरावबो होनाय जायो